मारुती सुजुकी हुंडाय टाटा मोटर्स महिंद्रा होंडा स्कॉडा वॉल्सवेगन रेनॉल्ड टॉयटा निसान एम जी मोटर्स किया फोर्ड जीप बी एम डब्ल्यू ओमनी पल्सर वेन्ना मसिडीस ऑडी स्पायडर